धान गहूँम हमरासबके केना ऊपजतै जब रौदी कए दै छै सरकार मददे नहि करै छै तऽ केना ऊपजतै सबकिछु दहि जरि जाइ छै सरकार मदद करतै तबे ने हेतै नहि हेतै तऽ सबकिछु जरबे ने करतै कोशिश करै छियै हमरासबके जोतबै कोरबै छियै खेतके जोताइ कोराइके कोनो इन्तजाम लगाए कऽ बुनाबै छियै बुना कऽ रोपबै छियै धान बजरा गहूँम केना हेतै केना मकइ हेतै कते खाद पानि लागै छै मकइमे कते की कहै छै चिकने खेसारी बुनै छियै ओहिमे कते ऊखारैमे डंगबइ ठठबैमे भिड़ होइ छै रैचो बुनलु रैचो मे पानि लागै छै खाद लागै छै सबकिछु लागै छै पटबैयो परै छै पटाए के फेर सबटा के जॉन लगाए कऽ कटैलु खोटेलु कटाए खोटाए कऽ सबटा के तैयारी करलु तैयारी कए कऽ तब जाके राखलु बेसी भेल तऽ बेच लेलहुॅं ने तऽ अपने बाल बच्चा के तेल पेरा पेरा कऽ देलहुॅं खायला ईहा सब करै छियै दुःख दंता बकरी छकड़ी अओर पोषइ छियै ओकरे चरबै छियै घास लऽ कऽ खियाबै पियाबै छियै